हमारे शहर सुहागपुर में लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में अनेकों प्रकार के पुस्तकें हैं जैसे धर्म से संबंधित ग्रंथ से संबंधित ज्ञान से संबंधित और प्रत्येक युवा व्यक्ति जो आज बेरोज़गार है उस बेरोज़गार व्यक्ति के लिए पत्रिका ज्ञानवर्धक पुस्तकें सामान्य ज्ञान कि पुस्तकें भी उपलब्ध हैं उस पुस्तकालय में शाम के समय अनेकों व्यक्ति पुस्तकें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में आते हैं और उसका ज्ञान उनको प्राप्त होता है उस लाइब्रेरी का समय शाम को छः बजे से नौ बजे रात तक रहता है रविवार के दिन भी वह लाइब्रेरी हम खोलकर रखते हैं जिससे कि जो नौकरी पेशा व्यक्ति है यदि उसे समय नही मिलता तो वह व्यक्ति समय निकालकर रविवार के दिन अवकाश के समय में हीं उस पुस्तकालय में आकारपुस्तकों का अध्ययन कर सकता है मैं धार्मिक ग्रंथ से संबंधित पुस्तकें पसंद करता हूँ जिससे मुझे दो लाभ होते हैं एक तो वे पुस्तकें पढ़कर हम उस ज्ञान को बाँटते हैं दूसरा उस धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर हम जो कार्य ईश्वर के प्रति हम समर्पित करना चाहते हैं वह कार्य भी हम उस पुस्तकों को उस ग्रंथ को पढ़कर हम प्राप्त कर लेते हैं